एह् गल्ल ते ऐ ही कि केह् कीता लोकें जियां लाकडाउन स्टार्ट होएआ हा कोरोने दी बजह कन्नै कोरोना दी बजह कन्नै ते लोकें दी तां कि जेह्ड़ा फोन होई गेआ मोबाइल होई गे लैपटाप होई गे उ'नें केह् कीता ज्यादा इस्तमाल करना शुरू करी दित्ता क्योंकि केह् हा कि लोक सारे अपने अपने घरै च बंद हे कोरोना दी बजह कन्नै क्योंकि जेह्ड़े साढ़े प्रधानमंत्री होर ना उ'नें लाकडाउन अनाउंस कीते दा हा हूं पूरे इंडिया बिच्च केह् हा कि नुआढ़े बजह् कन्नै लोक बाहर नेईं हे जाई सकदे ते अपने घरै अपने अपने घरै दे अंदर रौह्ना ते केह् करदे लोक घर अपने घर हर इक बंदा बोर होआ दा घर केह् बनाना कुसै पूरे ध्याड़ी हून कोई बंदा कम्म बी नेईं करी सकदा बाहर जेइयै जां कुछ नेईं करी सकदा बिलकुल घरै बाहर निकलना निहा इस गल्ला केह् होएआ कि लोकें केह् कीता कि फोन होई गे लैपटाप होई गेआ एह् इ'नें गी केह् कीता कि ज्यादा इस्तमाल करना शुरू कीता जियां ज्यादा इस्तमाल करना शुरू कीता हून तुसेंगी पता कोई बी चीज अगर कोई बंदा चीज निकला दी ऐ जां कोई टैकॅनालजी बधा दी ऐ किसे फील्ड बिच्च ते केह् होंदा कि हर इक चीजा ताईं केह् होंदा कि दो चीजां होदियां जां ते नुहाड़े कन्नै भलेआं फायदा होना ऐ जां कोई नकसान बी होई सकदा उस चीजा दा फायदा बी होई सकदा हून केह् ऐ कि जेह्ड़ा बंदा अपने तरीके कन्नै दिक्खा दा कि जां टैकनाॅलाजी गी बंदा स्हेई तरीके कन्नै इस्तमाल करना चाह् दा ते अगर ओह् स्हेई तरीके कन्नै करदा उसी इस्तामाल ते ओह् बड़ा किश करी सकदा बड़ा अग्गें जाई सकदा अपनी लाइफ बिच्च जां नुआढ़ी उस चीज दी बड़ी ज्यादा मदद होई सकदी पर अगर बंदा उऐ नेह् बंदे अगर उसी कोई ढंगै दा इस्तमाल नेईं करा दे होऐ जां आक्खने दा मतलब कि इ'यां गलत तरीके कन्नै इस्तामल करा दा होऐ नुआढ़ा उसी रिजल्ट बडा ज्यादा भैड़ा होई सकदा क्योंकि उसी जे'ल बी होई सकदी ऐ जियां तुसेंगी पता कि फ्राड चला दे जां फ्राड च खास करियै लाकडाउन च ते क्योंकि लोकें कोल कम्म नेईं हा सारे लोक बेह्ले हे हर इक बंदा पैसा कमाना चांह्दा हा अपनी लाइफ बिच्च ते केह् हा कि फ्राड दा बड़ा ज्यादा चलेआ कि लोकें धोखा धोखाधड़ी दा बड़ा चलेआ कि लोकें गी धोखा देना इ'यां कुसै गी फोन करी ओड़ेआ कि महाराज तेरी इ'यां लाॅटरी लग्गी गेई ऐ जां एह् होई गेआ ओह् होई गेआ इनें लोकें गी केह् बड़ा ज्यादा इं'दे लोकें बड़ा जादा बधी गेआ कि हून पैसा ते कमाना हा कुसै बी तरीके कन्नै क्योंकि बाहर जाइयै कोई कम्म करी नेईं सकदा अंदरुं कम्म करना ऐ केह् होएआ कि अद्धे बंदे कम्पनियें च लग्गी गे अद्धे बंदे कुछ होई गेआ जेह्ड़ा आनलाइन कम्म होई गे इस गल्ला बंदे ज्यादा फोन जां होई गे लैपटाप होई गे इ'नें केह् कीता बंदे ज्यादा चलाना शुरू करी ओड़ेआ ते इं'दे कन्नै बड़ी ज्यादा हैल्प होई क्योंकि इक ते साढ़े इंडिया च एह् पता लग्गी गेआ कि लोकें गी किन्ना ज्यादा मतलब डिजीटल होई गेआ इक चीज ते एह् ऐ कि पैह्लें लोकें गी बिलकुल पता नेहा कि किश होई बी सकदा अगर ऐसा एह् नेहा टाइम आई गेआ अज्जकल लोक फोनै जां फोनै उप्परा बी देश चली सकदा देश दी इकानमी ऐ जो आर्थिक स्थिति ऐ ओह् नुआढ़ी बजह कन्नै चली सकदी आनलाइन कम्म करियै बी चली सकदी ऐ कुसै गी एह् चीज दा आइडिया बी नेईं हा कोई सोची बी नेईं हा सकदा कि एह् नेहा इक दिन बी दिक्खना पौग कि मतलब होग कि लोकें सब किश कम्म आनलाइन होगे तैह्लूं डिलीवरियां आनलाइन होआ दियां हर इक चीज जेह्ड़ा कोई रोटी मंगवा दा कोई कुछ होआ दा ओह् बी सब किश आनलाइन शुरू होई गेदा हा इस गल्ला इस चीजा दा बड़ा ज्यादा ओह् होएआ कि जिन्ना लाकडाउन होएआ लोकें गी अवेयरनस होई गेई लोकें गी पता लग्गी गेआ कि नेईं महाराज इ'यां इ'यां एह् चीज दा एह् एह् इस्तमाल बी ऐ पैहलें नुआढ़े कोला पैहलें ते लोक फोन इस्तमाल करदे हे पर बड़ा घट्ट करदे हे क्योंकि लोकें गी पता नेईं हा कि केह् केह् करी सकदे अस नुआढ़े कन्नै पर जियां लोकें कोल इन्ना टाइम बी नेईं हा होंदा क्योंकि लोक अपने अपने बिजी होंदे रेह् अपना अपना कम्म करना लोकें पूरी ध्याड़ी लानी ते शाम्मी खानी ते ओह् नेईं हा ते जियां उ'नेंगी बाद पता लग्गेआ कि नेईं ठीक ऐ एह् इ'नें जैह्लू घर बेह्ले होए बंदे ते उ'नें गी पता लग्गेआ कि नेईं महाराज इ'यां इ'यां लोकें अपने फैमली कन्नै टाइम सपेंड करना शुरू कीता कि लोकें जियां ओह् आया लाकडाउन आया ठीक ऐ इ'यां इ'यां टैकनालिजी केह् होएआ कि जियां फोनै दा यूज हा ओह् गेआ बधी गेआ जियां लाकडाउन आया ते एह् ऐ कि हून जियां साढ़ा ऐक्सपीरियंस रेहा आनलाइन स्कूलिंग च कि स्कूलिंग च केह् हा कि पैहलें ते कुसै बंदे सोचे दा बी नेईं हा कि ऐसा होई सकदा कि बंदे दे घरो पढ़गे जां कदें ऐसा बी होई सकदा कि बंदे यूट्यूब उप्परा पढ़गे जां आनलाइन क्लासिस चलगियां ते ऐसा बिलकुल बी ऐक्सपेक्टिड नेईं हा कि ऐसा होई सकदा हून अग्गें बंदे केह् कीता जेह्ड़े घरों कम्म करदे रेह् आनलाइन मतलब कि कुछ ना कुछ कम्पनी होई गेई जां कुछ ऐसा जेह्ड़ा ऐसा अफिसर लग्गे दे जां हर इक चीज अज्जकल आनलाइन होई गेई नुआढ़े बाद लाकडाउन दे बाद अज्जकल हर इक चीज केह् होंदा कि हर इक चीज आनलाइन बनदी ऐ अज्जकल कोई बी डाकोमेंट बनाना होऐ जां कुछ बी ऐ ओह् बी आनलाइन बनदा स्कूलिंग ऐक्सपिरियंस एह् हा कि स्कूल च लोकें मतलब कि हून स्कूल ते जाई नेईं हा सकदा लाकडाउनै च कोई स्कूल ते बंदा लाकडाउन ला लाकडाउन च जाई नेईं हा सकदा इस गल्ला केह् हा कि आनलाइन क्लासिस शुरू होई गेइयां गूगल नुहाड़े गूगल मीट उप्पर होई गेआ जां एह् होई गेआ बो होई गेआ इन्दे उप्पर केह् हा कि टीचरें क्लासिस लाना शुरू कीतियां पर किश बच्चे केह् हे कि क्लासिस जस्ट लाई ओड़नियां अपने ते बैठी रेह् पूरी ध्याडी लाइयै उसी ते ना पढ़ना ते ना कुछ हून इ'यै होंदा कि कोई बी टैकनालिजी जां कुछ बी चीज आंदी नुआढ़े दो एह् होंदे इक ते स्हेई फायदा होंदा इक ते गल्त फायदा होंदा गल्त फायदा ऐ हा कि बच्चें गी बड़ा ज्यादा उं'दा मांइड डाइवर्ट होई गेआ कि अग्गें पिच्छें कि उं'दा ध्यान भटकी गेआ कि नेईं भाई कुछ ऐसा बी होई सकदा कल गी बच्चें दे हत्थ च फोन थ्होएआ जां कुछ ऐसा होएआ ते उ'नेंगी थोह्ड़ा बहूत पता लग्गी गेआ कि फोन कियां इस्तमाल होंदी किश बच्चे ते स्हेई इस्तमाल करदे नुआढ़ी पूरी टेकनालिजी बिच्च जां में मीं गै आक्खै कोई ते में ते बिलकुल स्हेई इस्तमाल कीता टेकनाॅलिजी दा जां पढ़ने आस्तै हून साढ़े बच्चे बी पढ़दे रेह् ऐसी गल्ल नेईं ऐ पर किश बच्चे बड़े ज्यादा गल्त बी इस्तमाल कीता गेमिंग होई गेई जां पूरी ध्याड़ी गेमां खेलदे रौह्ना जां कुछ ऐसा ऐसा ऐक्सपिरिंयस होएआ बच्चें कन्नै बंदे जेह्ड़े घरा दा कम्म करदे हे उ'नेंगी पता लग्गेआ कि नेईंं जरूरी नेईं ऐ कि आफिस जेइयै गै जां पूरी ध्याड़ी बेहियै गै कम्म होई सकदा घरा बी कम्म होई सकदा ऐ ऐसा बी ऐ हा ते होर इयां टेक्नालाजी च हा कि लाकडाउन दी बजह कन्नै लोकें गी थोहड़ा बहूत पता लग्गेआ हून साढ़े इंडिया च डिजीटलाइज होएआ कि नेईं लोकें गी हर इक चीज आनलाइन अज्जकल पेमेंट आनलाइन होंदी ऐ नेईं ते पैह्लें बंदा कोई सोची बी नेईं सकदा हा कि ऐसा होग बी पैसे बी आनलाइन ट्रांसफर होंदे हे पैह्लें कुसै गी पता बी नेईं हा कि ऐ ऐसा बी होई सकदा क्योंकि लाकडाउन दी बजह कन्नै केह् होएआ कि लोकें बड़ा ज्यादा बूस्ट थ्होएआ कि उ'नेंगी पता लग्गेआ कि टेक्नोलाजी दे बारे च केह् केह् होई सकदा थोह्ड़ा बूस्ट थ्होएआ कि नेईं थोह्ड़ा पता लग्गेआ कि उ'नेंगी कि नेईंं महाराज ऐसा बी होंदा टेक्नोलाजी च ते जां ऐसा बी होई सकदा टेक्नोलाजी च जेल्लै आई गेदा हा कि साढ़े प्रधानमंत्री ओह्दे कोला पैह्लें बी लग्गे दे हे कि थोह्ड़ा बहूत पता लग्गे लोकें गी बट ऐसा नेईं होएआ क्योंकि डिजीटल नेईं हा ना लोक कोई ऐसी चीज नेईं भाई जां कुछ ऐसा नेईं हा होआ दा जेह्ड़ी चीज लोकें गी फोर्स करै कि तुस एह् चीज मतलब आनलाइन फोन खरोदो जां कोई आनलाइन चीज पढ़ो जां कुछ ऐसा हा क्योंकि हर इक चीज केह् हा कि इ'यां आफलाइन ही अवेलवेल ही मतलब अगर इ'यां कोई कम्म करना जां इ'यां जाना कोई होर नेईं हा कराई सकदा जियां कम्म पर एह् हा कि अज्ज दे जमान्ने च तुस दिक्खी लेओ लाकडाउन दी बजह कन्नै केह होएआ लोकें गी थोह्ड़ा बहूत लग्गेआ कि नेईं महाराज अगर एह् चीज अगर हून पढ़ना ते अस आनलाइन बी पढ़ी सकनें जरूरी नेईं ऐ स्कूल जाना अज्ज दे जमान्ने च केह् ऐ कि अज्जकल दे हर इक चीज गी दिक्खो तुस जे अगर बंदा स्कूल नेईं जंदा ते ओह् मते कन्नै अराम कन्नै घर पढ़ी सकदा ठीक ऐ एह् चीज इस लाकडाउन दा एह् फायदा होएआ होर लोक बड़े सारे जेह्ड़े प्लेटफार्म ऐ जियां कि डेवलप होऐ बधे उ'नें पता लग्गेआ लोकें गी कि नेईं ठीक ऐ इ'यां इ'यां कि ऐसा बी होई सकदा कि आनलाइन रेहियै जां आनलाइन सारे कम्म होई सकदे हे अदूं जमान्ने जियां रेवन्यू डिपार्टमेंट अज्जकल सारे जेह्ड़े डाकोमेंट बनदे ओह् इ'यां बनदे आनलाइन बनदे क्योंकि एह् सारा लाकडाउन दी बजह कन्नै होएआ क्योंकि लोकें गी इक मार्गदर्शन थ्होएआ लोकें गी केह् होएआ कि इक रस्ता पता लग्गेआ कि नेईं महाराज इ'यां होई सकदा ते हून स्कूलिंग आस्तै जेह्ड़े बच्चे स्कूल पढ़दे रेह् जेह्ड़े पैह्लें गर्मी च जाना जां ठंडी च जाना ते हून केह् ऐ कि हून तैह्लू लाकडाउन होएआ सारे लोकें घर बेहियै हून अज्ज दे जमान्ने च हून आक्खै कोई ऐल्लै बेशक लाकडाउन खतम बी होई गेदा पर फिर बी केह् होई सकदा कि लोक पढ़ी सकदे अपनै आनलाइन बी पढी सकदे स्कूल नेईं बी जा दा तां बी कोई चक्कर नेईं ऐ अज्जकल ते कोचिंग इन्ने सारे इंस्टीट्यूट दिक्खी लेओ तुस जां कुछ होर दिक्खी लैओ हून केह् ऐ कि आनलाइन ई लभदे ऐ मतलब कि आनलाइन कोचिंग देआ दे अज्जकल तुसें कोई त्यारी करनी जां कुछ एह् नुआढ़ी बजह कन्नै केह् होएआ कि जेह्ड़ी इंडिया दी इकानमी ही उसी केह् होई कि उसी बूस्ट थ्होआ थोह्ड़ा उसी पता लग्गेआ कि नेईं महाराज लोकें गी थोह्ड़ा होएआ कि एह् चीज करनी अज्जकल दिक्खो तुस शापिंग करनी कुसै ओह् बी आनलाइन होंदी जां हर इक चीज ऐ एह् टेक्नोलाॅजी दा केह् ऐ फायदा ऐ

कोई जेह्ड़ी इस गल्ला मेरा एह् ऐ कि मेर एह् ऐ कि शायद में मिगी टैक्नोलाजी दा पता गै तैह्लू लग्गेआ कि मेरे कोल ते पैह्लें फोन ब नेईं हा फोन बी अंदू लब्भेआ तैह्ल्लू आनलाइन क्लासिस शुरू होइयां लाकडाउन दी बजह कन्नै तंदू में लाकडाउन दी बजह कन्नै आनलाइन क्लासिस शुरू होइयां फ्ही घरा आह्ले फोन लेई दित्ता मिगी ठीक ऐ क्योंकि उ'नेंगी पता हा कि बिना फोन दे अज्जकल एह् नेईं पढ़ी सकदे कोई बी यूट्यूब चैनल होई सकदा कोई अच्छा इन्नी कोई चीज बी होंदी होर इसलै दुनिया च केह् चला दा क्योंकि बंदा क्योंकि टाइम नेईं हा होंदा कुसै कोल कि कोई इ'यां करै क्योंकि उ'ऐ कताबां पढ़नियां उ'यै कताबां पढ़नियां छड़ियां पर जियां फोन जियां लाकडाउन दी बजह् कन्नै पता लग्गेआ कि नेई थोह्ड़ा ऐ कि कि ऐसा हिस्सा बी टैक्नालाजी दुनियां च केह् पता चला दा कि'यां टैक्नालिजी बधा दी ऐ किन्ना एह् ऐ लाकडाउन दी बजह् कन्नै बाकी चीज दा बी बडा नकसान होएआ पर इस चीजा दा बड़ा फायदा होएआ कि इंडिया जां साढ़ा भारत ऐ ओह् केह् ऐ कि टैक्नालाजी तरफ थोह्ड़ा बधेआ होर डिजिटलाइज बक्खी बधेआ कि नेईं थोह्ड़ी थोह्ड़ा अवेयर होएआ कि नेईं ऐसा बी ऐ हर इक गेड़ बिच्च बंदा हा हर इक बंदे गी पता कि टैक्नालाजी कियां यूज करनी ऐ जां कि'यां केह् करना अज्जकल बच्चें गी अद्धे बच्चें गी केह् होंदा कि अज्जकल बेशक लाकडाउन जिसलै खतम होई गेदा पर हल्ली बी क्लासां आनलाइन चला दियां कोचिंग इंस्सीट्यूट होई गे ओह् केह् होंदा कि आनलाइन तुसेंगी बच्चें गी तुस घर बेही रवो तुसेंगी कुतै बाह्र जाने दी जरूरत नेईं